जोंनि हारिमुआव आइजोफोरा खर' लोबनाय जे गोदोनि गोदाय गोदोनि समाव जोंनि आइजोफोरा हारिमु एबा जोंनि माहारिनि गेजेराव गोबां आइजोफोरा हारिमुवारिनि जे लोब्बा गोनां हाबाफारि खामानिफोरखौ गोसो होसारनानै फालिबोयोमोन खामानिखौ मावबोयोमोन जेरैहाय गोबां गोबां खामानि मावनायनि गेजेरजों जेब्ला सासे आइजोआ गावनि खर'खौ लोबो अब्ला बे आइजोआ खर' लोबनाय समाव साबुन बाहाय नाङा लासिनो खारै सगारनानै खर' लोबनाय बेफोरखौ जोङो नुबोदों बेनिखायनो गोदोनि दिनाव जोंनि आइजोफोरा सिम्पोल एबा नेसारेल मिथिंगायारि खान्थिफोरजों बाहायबोनाय एबा खर' लोबबोनायखौ जोङो नुबोदों आइजोफोरा गोबां नेमखान्थिफोरखौ गाहामैनो फालियो आरो बिथांमोनहा गाहामैनो सैज' खालामनो हायो बेनिखायनो सासे आइजो एबा सासे आइजो माहारिया गावनि गासै साब सिखोन बेजों लोगोसे गावनि न'खराव थानाय गोबां खामानिफोरखौ लोब्बा लाखिनानैबो गाव जौगासारनाय साफ सिखोन खालामनाय बेफारसे मैखोम बाहागो लाबोयो